जों गोदो आबाद मावनायाव बयबो बोराइ बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला जोङो बयबो मावै दाङै आबादफोरखौ मोनहोयोमोन आरो गोदो माने रासायनिक हासार नङाबाबो जों गोबोर हासार बायदिसिनाजों माने आबाद मावनायाव आबादखौ बांसिन मोन्नाय नुयो आरो जोङो दानि जुगाव दानि जुगाव जों बयबो माने खामानिखौ मावनायाव जों इजि प्रसेसै जों मावनो हायो दा जोंनि मानसिनि सोलायै जों मिचिनजोंबो एबा रासायनिक बेब'हार बायदिसिना खायदा बुद्दिजों दा जों आबादनि बिथिङाव बांसिन मावनानै जोङो दिरुन्नानै जोंनि थांनानै थानायखौ जों मावनानै लानो हायो ट्रेक्टर बायदिसिनाजों जोङो हाफोरखौबाबो गोरलैयै थाब थाब मावलायलायनानै जोंनि खामानिखौ फोजोबनानै लानो हायो गोदोनि दिनाव जोङो नांगोलजों एबा मोसौजोंनो जोङो खामानि मावनायाव जों बारा खामानिखौ बुरजा मावनो हायामोन दा बेनि थाखायनो जों खम आबाद मोनोमोन आरो जानायखिनि खौल' जों हायोमोन दानि बोथोराव जोङो बिदिनो मिसिनारि बाहायनानै ट्रेक्टर मिचिनजों एबा बायदिसिना रासायनिक हासार होनानै जोङो थाब थाब आबादफोरखौ मावनानै जोङो दिरुननो हायो दा जोङो बाहाय बांसिन जोङो दानि माबायाव जोङो गोख्रोंसिन नुदों आरो सालाकसिन सियानसिन नुनो मोनदों जोङो थाब थाब मावनानै जोंनि जिउखौ अरायबो रैखा खालामनो हादों माइ गायनाय जेरावबो जोङो थाब थाब मावनानै जोङो बेसर सिबिं बेफोरखौबो जोङो अनेख मावनो हायो आर मैगं थाइगं मावनानै जोङो थाब थाब मावनानै जोङो दिरुन्नो हायो दानि जुगाव गोदोनि जुगाव जोङो बारा मावनानै जोङो हायामोन बिनिखायनो जोङो बेफोरखौ अरायबो सान्नानै मावनांगौ जोङो बबे आबादखौ मावोबा थाब मोनगोन दा बेफोरबादिखौ जोङो दा दानि गोनोखोआरि जुगाव बांसिन मावनायनि पद्धतिखौ जों मावनानै राज्यो जानो हायो दा गोदोनि दिननिख्रुइ दानि दिनाव जों आबादनि माबायाव जोङो अनेक खायदाजों बाहायनानै जों साबसिन जानो हादों आरो गोदोनि दिनाव बारा हायाखैमोन दा बिनि थाखायनो जों दा जुगाव अनेक सोलायनाया बांसिन जाबाय जोङो दस्रा दस्रि खायदा बुध्दि खालामनानै जों आबादखौ दिरुन्नो हायो दा जेनेख'वा जोङो प्लाष्टिक खोंनानैबो मोनै आबादखौ जोङो अखा बोथोरावब्लाबो जों दिरुन्नानै जोंनि जानायखिनि आबादखौ जों खालामनानै जों जानो हायो नंखायनो जोङो जोंनि आबाद मावनाय सिस्तेमा दा गियाना बांसिनानो जोंनि बे आबादथिलियाव जोङो आबादखौ गोबां माननो हायो दा बिनि थाखायनो जों दा अनेक जोंनि दानि जुगाव सोलायसिननायखौ जों दा नुनो मोनदों दा बेखौनो जोङो मैगं थाइगंनि होन माइ गायनाय बायदिसिनाखौबो जोङो प्रदाकफोरखौ दिरुननायफोरखौ जों बांसिन मोनो गोदोनि दिनाव जों माइया प्रदाक्तआ बारा बुइया दानि जुगाव जों रन्जित माइ गायोबा बिघासे हायावनो जोङो थ्रिस मन चल्लिस मन दिरुनलायनायखौ नुयो जायगा जायगा लानानै दा बिनि थाखायनो जों दा जोंनि दानि जुगाव जों बांसिन आबादखौ मोन्नानै जोंनि जिउ खांनायाव गोरलै राहाखौ जों नुहरसिनदों आं दा बयबो जों मानथिया बेबायदि मावलायनायखौ नुनानै दा बांसिन बेबायदिनो आबादखौ मोनो बायदिसिना रोखोम जोङो मानसिफोरनि खायदा बुध्दिखौ नायनानै जों दा बयबो सोलोंनानै बेबायदिनो जों आबादखौ मावलायनो हायो